हम तऽ कोनो प्रतियोगितामे भाग नहि लेले छी स्विमिङ्ग वालामे लेकिन हँ तैराकी हम अपना गाँव दोस्त गाँवमे दोस्ती सभके साथ कतेक बेर बहुत बेर प्रतियोगिता भेलै जाहिमे जेकर मजामे की कहुँ जैसे हमसभ एगो हमनी सभके गाँवमे पुल हइ जेकरा सुलिसुकेट बोलै छै वहाँ सुलिसुकेट पर हमसभ कुदली आ वहाँ से मतलब पौन किलोमीटर दूर मठ हइ वहाँ तक हमसभ तैरैत तैरैत मतलब बहुत साराके अथि तै पौरैके जेकरा तैरना बोलैत छियै हमनी सभके देहाती भाषामे पौरैके बोलैत छी ओ मतलब तैरते हुए पौरते हुए मठ तक ऐली फिर ओहिमे बहुत सारा कलाकृति जैसे सोके तैरेके डुबकी मारके मतलब ओहिमे हारा बाजी लगाके कि कोन अथि नदीके पार कर जाइया सभसँ पहिले एक साँसमे कोन इधर से उधर हो गेल ऐसन बहुत सारा प्रतियोगिता कैले छी जेकर की बखान करू ओ जोन मस्ती हइ सभ सोचिके मतलब मिल भी नहि पाबैत छियै एहि लेल आओर भी बहुत सारा अनुभव हइ तैरे हिसाबसँ सम्बन्धित लेकिन प्रतियोगिता सभपे ने हमनी सभ कोनो भाग लेले छी